निश्चित ही एक भाषा दूसरी भाषा पे प्रभाव डालती है तो कहीं न कहीं हिंदी भाषा पर भी अन्य भाषाओं का प्रभाव आया है और पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि ये हिंदी की जो भाषा है इसमें अन्य भाषाओं के शब्द जो हैं मिक्स हो गए जैसे अभी मैंने जो शब्द मिक्स बोला ये भी इसकी जगह मिलावट या मिल गए हैं बोल सकता था तो यही एक कारण है कि बाकी भाषाओं के आने से हिंदी भाषा पे प्रभाव पड़ा है अब देखिए कि अभी कोई भी व्यक्ति शुद्ध हिंदी भाषा नहीं बोलता है वह एक मिलावटी भाषा बोलता है जिसे हिंदी की भाषा में मिश्रित भाषा कहा जाता है इसीलिए हिंदी में जो पिछले कई सालों में प्रभाव पड़ा है बाकी भाषाओं का वो इसीलिए हिंदी में जो पिछले कई सालों में प्रभाव पड़ा है बाकी भाषाओं का वह सोचने लायक है और उस पे विचार किया जाना चाहिए और हिंदी में लोगों को पढ़ाने और शुद्ध हिंदी और ज़्यादा गौर करना चाहिए